ہیلو میری بات النواز ہوٹل میں ہو رہی ہے گزشتہ ہفتے میں میری خالہ زینب کے گھر ایک چھوٹی سی دعوت تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ خاص کھانا آرڈر کر دوں مجھے معلوم ہے کہ خالہ زینب کو کڑھائی گوشت بہت پسند ہے اس لیے میں نے شہر کے مشہور ریسٹوران النواز سے کھانا آرڈر کرنے کا سوچا میں نے ان کا پتہ لکھا گھر نمبر پینتالیس بلاک ڈی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بلرام پور ریسٹوران کی ویب سائٹ پر جا کر میں نے کڑھائی گوشت نان اور رائتا آرڈر کیا آرڈر کی تصدیق کے بعد مجھے بتایا گیا کہ کھانا تقریباً پینتالیس منٹ میں پہنچ جائے گا چالیس منٹ بعد مجھے خالہ زینب کی کال آئی کہ کھانا پہنچ گیا ہے اور سب بہت خوش ہیں خالہ زینب نے بتایا کہ کڑھائی گوشت کا ذائقہ بہت مزیدار ہے اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا انہیں پسند ہے سب نے بہت تعریف کی اور میں نے محسوس کیا کہ میرا انتخاب صحیح تھا شکریہ